आथिखाल सोलायबाय थानाय टेक्नलजिनि जौगानायफोरजों नांथाबनानै थानो गावखौनो रैखाथि खालामनायनि राहाफोरा गोबां दं जेरै सम बायदियै बाहायनाय नांगौनि बांसिन बाहायनायखौ हमथानाय ओरैनो नाङा फाङा समाव जेबो जाहोन गैयालासे नांसारै खामानिफोराव सम बारहोनाय सम बायदियै गावनि नांगौ खामानिखौ मावनाय अरजायै खामानिफोर मावनायाव मावनायनिफ्राय गोजानाव थानाय गावनि नांगौ आरो थिखानाय सम बायदिल' हाबाफारिफ्रा बेफोरखौ बाहायनो नांगौ ओरैनो नाङा फाङा समाव बाहायनाङा आथिखालाव नुनो मोनो गोबां बे टेक्नलजि जौगानायनि गेजेरजों स्मार्टफन कम्पिउटार बाहायनायनि गेजेरजों ओ गोबां लाइमोनफ्रानो माने गावनि बेसेन गोसा समखौ ओरैनो नाङा फाङा बायदि भिडिय' गेम्स बायदि भिडिय' गेलेनाय बायदि बायदि खालामनानै माने नाङा फाङा बाहायो माने गावनि बेसेन गोसा समखौ ओरैनो बारहोयो जाय समा जोंनि थाखाय जोबोद बेसेन गोसा जाय समाव जों जिउनि गोबां बायदि बिथिंनि सोमोन्दै गियान आरजिनो हायो बेबायदि बेसेन गोसा समखौ माने बांसिनै माने बै जौगानाय टेक्नलजि कम्पिउटार मबाइल बायदिआव सम होनानै गावनि बेसेन गोसा समखौ खोमानानै लायो ओंखायनो बेफोरनिफ्राय बारगनायनि गुबै राहायानो जादों नांगौ समाव बाहायनाय सम बायदियै बाहायनाय नांगौनि बांसिन बाहायै औ मबाइल कम्पिउटार सालायफेरदों